मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक बैग ऑर्डर किया जैसा कि अभी स्कूल खुले हैं तो स्कूल के खुलने के साथ ही हमें हमारी आवश्यकता अनुसार बैग की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे भी बैग की ज़रूरत पड़ी मैंने ऑनलाइन बैग ऑर्डर किया जिस में मैंने जो बैग ऑर्डर किया था वो पहुँच तो गया वो वैसा ही था परंतु जो कलर दिखाया गया था वह कलर नहीं आया और तो बैग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी देखने में भी बैग बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था घरवालों ने भी इस पर निराशा जताई बैग दिखने में चाहे जैसा भी हो परंतु उसकी क्वालिटी ठीक रहनी चाहिए थी परंतु उस बैग की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और इस बैग में डैमेज भी था उसकी एक चैन टूटी हुई थी मुझे यह देखने पर बहुत निराशा हुई और फिर मैंने सोचा कि अब ये आ गया है तो मैं इसे रख ही लेती हूँ परंतु मुझे वो बैग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया